आसेगी रैडीमेल कपडे ते जेहके हत्थे बुने दै होंदे ओह् आसें अपने बडे़ शैल लगदे केंह के कन्ने ओह् निग्गर होंदे मजबूत होंदे दिक्खने गी बडी सजाबट होंदी उंदी बडे शैल होंदे ओह् आसें गी कोई पसंद नेई औंदे हत्थें बुनी दी किश चीज बी होऐ ओह् निग्गर बी बडी होंदी ते जेहके कने हत्थें कन्ने कोई कपडे़ सीहगे कोई बडे़ निग्गर होंदे बडे़ शैल होंदे ते एह् उड़दे जंदे शैल ही नेई होंदे नेई किश शैल नेई पैहलें पैहलें अस खड्ढियें गी सारे मां बब्ब साढ़ा खड्ढियें कपडे़ बुनदा हा हत्थें फिह् उनें कत्तनी चरखे होंदे है रक्खे दै पहले ओह् चरखे कन्ने कत्तनी उन फिह् ओह् बुनाने कपडे़ बडे़ शैल बडे़ निग्गर होंदे हे बडे शैल होंदे है फिह उसदे बुनी बुनी ते फिह् ओहदे कोट बनाने ते ओह् लाने इने बडे़ शैल होंदे हे ओह् इन्ने गर्म होंदे ओह् बडे़ सोहने होंदे हे बडे़ शैल होंदे हे उनें जमाने च